आं आंनि ओरैनो थानाय समफोराव आं ओरैनो शर्ट स्ट'रि बिजाब एबा सुंद' सल'फोर फरायनानै आरो बेजों लोगोसे दसे सम खामानि मावनानै दसे सम मबाइल नायनानै आंनि बे थानाय समखौ बारहोयो